हाँ मुझे एक ऐसी घटना के बारे में पता है जहाँ जैसे कोरोना के बीच में जो कोरोना का जो समय था उसमें एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों की मौत हो रही थी के हमारे पड़ोसी थे जिनकी डेथ हुई जिनकी मृत्यु हो गयी थी और उनके परिवार वाले नहीं आ रहे थे लेकिन एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं था और हम बहुत अंदर से बहुत पश्चताप हो रहा था लेकिन जा भी नहीं पा रहे थे और उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे और एम्बुलेंस भी बुलाने से नहीं आ रही थी उस समय में वो समय बहुत ही एक यादगार घटना थी जिसे मैं भुला ही नहीं सकती